موجودہ دور میں سیاسی قسم کے لوگ ہر مذہب میں غنڈہ گردی پھیلانے کا کام کرتے ہیں تو کچھ مزاج کے لوگ مطلب کہ نفرتی مزاج کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپس میں نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہیں حالانکہ ایسی بات نہیں ہے جتنے بھی یہاں کمیونٹی کے لوگ ہیں جتنے بھی ذاتی ہو یا مذاہب کے لوگ ہوں وہ آپس میں مل جل کر کے رہنا چاہتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں اس مزاج کے ہوتے ہیں جو آپس میں نفرت پھیلاتے ہیں تو ان کا نفرت پھیلانا بہت ہی غلط ہے موجودہ دور میں اس کا اس میں سب سے اہم رول ٹیکنالوجی کا یہ رہا ہے کہ موبائل ہیں موبائل ہر انسان کی جیب میں ہیں ہر انسان کے ہاتھ میں ہے تو ان لوگوں نے موبائل پر ویڈیو بنا کر کے اس کو وائرل کر دیتے ہیں سوسل میڈیا سے چاہے وہ واٹس اپ ہو فیس بک ہو یا نئی تو خود کا اپنا نجی چینل بنا کر کے کچھ نفرت مطلب مار پیٹ چھوٹی بڑی بات کو بڑا بنا کر کے اس کو پیش کر کے اس کو سوسل میڈیا پر پھیلا دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپس میں نفرت ہو جاتی ہیں تو موبائل ہے موبائل کی ریکاڈنگ ہوتی ہے اس میں ویڈیو ریکاڈ کر کے اس میں نفرت پھیلانے کا کام کیا جا رہا ہے تو سوسل میڈیا کا بھی اس میں رول ہے اس فساد کو پھیلانے میں تو نفرت انگیز مواد پھیلانے سے ہم سب دیش واسیوں کو ہم سب جتنے بھی ہمارے ملک میں لوگ جتنے بھی ذات ذاتی یا برادری کے لوگ ہیں سب کو آپس میں میل ملاپ سے رہنا چاہیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان نہیں دینی چاہیے بلکہ انہیں خود کو اپنے آپ کو ایک اتحاد مطلب کہ اتحاد اور ایکتا آپس میں برقرار رکھنا چاہیے تو اس سے ہو سکتا کہ آگے چل کر کے نفرت انگیز مواد نہیں پھیلے گا اور اس میں خاص کر کے ہمیں اپنے سمجھ کو اور آپس میں بھائی چارہ برقرار رکھنا چاہیے تو بھائی چارگی رکھنے سے کسی طرح کی لڑائی وواد اور کسی طرح کا مطلب مواد نہیں پھیلتا ہے تو ہم سب مل جل کر کے آپس میں مل جل کر کے بھائی بھائی کی طرح رہیں جو ایک ترقی یافتہ ممالک کی ملک کی نشانی ہیں تو ہم اپنے دیش کی ترقی کے کرنے کے لیے سب کو ایک پلیٹفام پہ آنا ہوگا سب کو مل جل کر کے رہنا ہوگا چھوٹی چھوٹی بات کو نظر انداز کرنا ہوگا اور جس کی وجہ سے ہمارا دیش ہمارا ملک دنیا میں اور دوسرے ممالک کے لیے ایک نمونہ اور مثال بن کر کے ابھر ابھر سکے اور یہ یہ دیش مطلب کہ اتحاد سے چلتا ہے اس دیش میں اگر اتحاد نہیں ہے تو وہ دیش سمجھ لو کہ وہ دیش بیکار ہیں اس دیش کے لوگ کو آپس میں مل جل کر کے رہنا چاہیے اتحاد میں ایکتا ہے اور اتحاد ہی وہ طریقہ ہے اتحاد کے ذریعہ ہی ہم سب آپس میں بھائی چارہ کو برقرار رکھ سکتے ہیں